हँ हम सहरसासँ बाजि रहल छी अररिया अररिया हम आबै छी घुमै लऽ ओतऽ हमरा दार्शनिक स्थल जे सब छै ओ सब घुमाए देब

मेलो सब लागै होयतै हँ रात्रि विश्रामके रात्रि विश्रामके व्यवस्था छै कि नहि ओतऽ

हूँ गाड़ी घोड़ाके व्यवस्था छै कि नहि ओतऽ रिजर्भ बला हँ सब जगह घुमै आबै छै देखिऔ आइ तऽ नहि आएब देखै छियै काल्हि

ओतऽ कोन सब भगवानके मंदिर सब छै

बेबस्था सब किछु आ खाना पीनाके बेबस्था ठीक छै हम आबै छी हम काल्हि तब गप करब ठीक राखै छी तऽ